नमस्ते जी कहिए जी

अच्छा आठ नम्बर और पाँच नम्बर चाहिए हाँ हाँ मिल जाएगा

हाँ वही समझ लीजिए आठ सौ हज़ार रुपये बारह सौ सोलह सौ जैसा लेंगी भाई ब्रांड के ऊपर दाम रहता है ना हाँ तो ब्रांडेड चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए तो दाम उसी हिसाब से रहेगा लोकल लेंगी तो लोकल का रेट हाँ तो लोकल हाँ सब लोग ब्रैन्ड पहनते हैं तो ब्रैन्ड चाहिए है मेरे पास अब जो भी ब्रैन्डस चाहिए आपको मिल जाएगा आइए आपको लिबर्ट लिबर्टी उबर्टी का मिल जाएगा जी जी जी हाँ जी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है जब हम अच्छा सामान देंगे तभी तो ग्राहक मेरे पास आएँगे हाँ माँ हाँ ठीक है हम अच्छा सामान अगर आपको देंगे तो आप एक दूसरे को बताएँगी फ़िर दूसरा ग्राहक आएगा फ़िर वह किसी और को बताएगा की उस दुकान पर अच्छा सामान मिलता है तो इसी इसी तरह इसी तरह मेरे कस्टमर बढ़ेंगे ना हाँ सही बात है ना जब हम अच्छा अच्छा सामान आपको देंगे तो आप सबको लेकर आएँगी तभी तो मेरी बिक्री भी बढ़ेगी अच्छा शादी पड़ी है तब तो आपको मोजरी ओजरी सब चाहिए

अच्छा अच्छा मिलेगा मिलेगा भाई सब मिलेगा सारी व्हरायटी मेरे पास उपलब्ध है हाँ मेरे पास सारी वैराइटी उपलब्ध है अब आप आइए देखिए पसंद करिए और ली नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है दूसरे दुकान पर नहीं है आपको जाना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है आओ अगर आप मेरी पुरानी कस्टमर हैं तभी तो मैं बता रहीं कि आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा आपको अच्छा सामान मिलेगा हमारी दुकान पर आप आइए

जी मिल जाएगा आपको अच्छा सामान मिलेगा आप आइए आपको जैसा चाहिए पाँच नम्बर सात नम्बर चार नम्बर जो भी आपको चाहिए तीन नम्बर जैसा भी चाहिए आपको सब मिलेगा लेडीज जेन्ट्स बच्चों का सारा सामान मिलेगा हर प्रकार के यहाँ सूट उपलब्ध है जी हाँ तो सबके लिए लेना है तो हाँ मैं ठीक ठीक है अब आप आइए और आप आप आइए और पसंद कीजिए ना आप पसंद कर लेंगी तो सही रहेगा आप पसंद करेंगी पसंद कर लेंगी तो जो चाहिए जो चाहिए नमस्ते जी